हलो जय झूलेलाल साहिबु वरी गोल मैदान ते गोल गोल मैदान ते हलंदो गोल मैदान ते बसि हाणे निकरंदासीं न घणो भाड़ो लॻाईंदव न गोल मैदान ते पंहिंजो जेको भगवंती नावाणी स्टेशन आहे निरंकारी हॉल आहे उनजे पासे में हिकिड़ी हीरा पन्ना बिल्डिंग करे आहे उहो उन में मूंखे लाइजो न भले हा स्पेशल भले वठी हलो घणा पैसा वठंदौ ॿुधायो त सई हुन हिसाब सां लॻायो त स्पेशल तव्हां हलो न तंहिंखां न हाणे रस्तो त हाणे साॻिओ ई आहे न खाली पंज मिंट बीहजांइ न मूंखे थोरो कमु आहे हिकु ॿ शइ वठणी आहे न स्पेशल स्पेशल कयां सठि रुपिया त जाम आहिनि साईं हिक त चओ त टे सौ रुपिया भाड़ो बि वठंदव वरी कलाकु अधु कलाकु वञे सम्झि त त एॾा टे सौ सठि रुपिया वठंदव चारि सौ ई थी वेंदो साईं बराबरि ॿुधायो त सई चारि सौ ई सम्झो था सौ अॼु वठो साईं ओला वोला बि निकितियूं आहिनि थोरो हिसाब सां लॻायो न तव्हां ई अथव सी एन जी अथव न पेट्रोल थोरी अथव सी एन जी में त केॾो सस्तो आहे सी एन जी अच्छा ॿुध त सई तव्हां इहे हिन ओटीअ पासे टे नंबर ओटीअ इहो फाटक पासे हलंदौ हेॾे की न होॾां हिन पंजे नंबर पासे वीनस टाकिज़ श्री राम टाकिज़ कहिड़ो रस्तो हलंदव अच्छा होॾे आहे मां सम्झो तव्हां उहो हेॾां उहो हितां ओटीअ पासे हलंदौ छा मां सम्झो हुन पासे हलंदौ त मूंखे हिकु ॿ सौ थो हुतां वठणो हुयो उहो त पोइ पोइ वरी पोइ मां हुन पोइ मां हेॾो न बीहंदुमि न पणी पणी त मां सोचियां पंहिंजो त पोइ हेॾे हिन पासे ईंदो त बीहां न त पोइ भले टे सौ वठंदो न टे सौ मां साईं घटि कयो कुझु भला ख़र्च में माण्हू माण्हू माण्हू माण्हू माण्हू मिलनि त सौ रुपिया त चओ न सम्झि मुंहिंजो सौ रुपिया हिकु ॿ माण्हू खणो त हुते सौ सौ रुपिया शीट या बि लॻंदा न मूंखे उहो कमु हुओ मां हा ॿुधायो ॿुधायो ठीकु आहे ठीकु आहे मंजूर आहे

न न न न पोइ हा इहे सई इहे सई आहे भले तव्हां अचो अचो हलूं था पिया बसि ठीकु आहे ठीकु आहे अच अचो भले हलूं था ओके जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा हा जय झूलेलाल